आ हमरा जे पाँच गो तारीक याद यऽ जेनाकी भए गेल छब्बीस अप्रैल उन्नीस सए सैंतालिस आओर छब्बीस दिसम्बर उन्नैस सए बाबन आओर पन्द्रह अगस्त उन्नैस सए तिरपन आओर चौदह अप्रैल उन्नैस सए पैंसठि आओर तीस अप्रैल उन्नैस सए बहत्तरि